मूंखे ड्रॉइंग ठाहिण जो ॾाढो शौक़ु आहे मां नंढपण खां ड्रॉइंग काफ़ी ठाहींदी हुअसि पर हाणे उमिरि जे हिसाब सां थोरो घटि थी वियो आहे पर तॾहिं बि मां धीरे धीरे किथे ना किथां कढी ॻोल्हंदी आहियां की मूंखे कोई नई शइ नजल अचे ऐं मां उन खे उन खे ठाहियां हाणे अॼुकल्ह त यूट्यूब आहे यूट्यूब मां बि कढी मां ॾिसंदी आहियां ऐं उन खे ठाहींदी आहियां हाणे चेटीचंड जे मूंखे झूलेलाल साईंअ जी मूर्ति ठाहिणी हुई उहा बि मां यूट्यूब मां ठाहे ॾिठी ऐं उन खे धीरे धीरे रूप ॾिनो त ॾाढी सुठी थी ऐं सभिनी खे ॾाढी पसंदि आई उन में रंग बि ॾाढा सुठा भरियलु हुआ सभिनी ख़ूबु तारीफ़ कई ईअं ई मां हिक ॿिए खां ॾिसी करे यूट्यूब मां ॾिसी सभु कुझु ठाहींदी रहंदी आहियां